हैलो क्या आप मिंत्रा से बात कर रहे हैं जी मैंने मिंत्रा ऐप्प से एक ऑर्डर प्लेस किया हुआ था जो कि अभी मैं उसे रद्द करवाना चाहती हूँ क्योंकि मैं अभी फ़िलहाल घर पर उपस्थित नहीं हूँ इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप मेरे ऑर्डर को कल तक के लिए पोस्टपोन कर दें क्योंकि मैं आज आज के दिन मैं ऑर्डर नहीं ले पाऊंगी जैसा कि मैं जानती हूँ कि मेरा जो ऑर्डर है वो आज ही मेरे घर आने वाला था और मैं अभी ज़रूरी काम से घर से बाहर जा रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरा ऑर्डर कैंसल हो जाए और बात ये है कि मेरे घर पर भी अभी कोई भी उपस्थित नहीं है तो कोई भी इस ऑर्डर को नहीं ले पाएगा तो मैं आपको पक्का ये बोल रही हूँ कि मैं इस ऑर्डर को कल ले लूँगी तो अगर हो सके तो आप इस ऑर्डर को कल मेरे घर ले आइएगा और यदि संभव हो तो आप मेरे इस आर्डर को दिन में ही लाइएगा ताकि मैं इस आर्डर को ले सकूं